तैराकी करने से मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है और उसके जो है हाथ पैर मैं जान आती है उसका जो है सांस बढ़ियाँ से ले पाता है साँस रोकने से थोड़ा सा शरीर में इम्प्रूवमेंट होता है और जो है तैराकी से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है हम लोग जब तैराकी करते हैं तो जो है हाथ पैर शरीर पूरी बॉडी जो है काम करती है इससे शरीर की सारी नसें सारा फंक्शन बढ़ियाँ काम करता है उससे जो है तैराकी करने से हर कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है स्वस्थ रहने के लिए तैराकी बहुत ही आवश्यक है तैराकी एक ऐसी व्यवस्था है मनुष्य के जीवन की कि जो अगर तैराकी करेगा वह तैराकी करने से उसके शरीर के सारे पार्ट्स सारे जो हैं पार्ट्स सही रहेंगे हाथ पैर शरीर गर्दन सब कुछ जो है हिलना डुलना सही रहता है शरीर का रक्त संचालन बढ़ जाता है सांस लेने की क्षमता और सांस रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है इससे जो है शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है तैराकी करने से तैराकी हर इंसान को करनी चाहिये तैराकी करने से जो है बच्चा से लेके जवान बूढ़े व्यक्ति तक को तैराकी करनी हो ज़रूरी होती है इसलिए कि तैराकी करने से आपके सारे जो हैं शरीर के अंग काम करते हैं बढ़ियाँ से और आप निरोगी रहते हैं आपको जो है आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है तैराकी बहुत ही मनुष्य के जीवन की एक अच्छी व्यवस्था है जिससे जो है हाथ पैर से लेकर के गर्दन से लेकर के पूरी बॉडी जो है एकदम अच्छी रहती है तैराकी हम लोग हमेशा करते आये हैं तैराकी करना बहुत ही अच्छा है तैराकी से जो है मनुष्य स्वस्थ बन बना रहता है तैराकी बहुत काम की चीज़ है इसको नहीं छोड़ना चहिये तैराकी करने से जो है मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है चाहे वो महिला हो या पुरुष लेकिन तैराकी सबको करनी चाहिए